हाँ मुझे पालतू जानवर पसंद है मेरे घर में कई सारे पालतू जानवर हैं जैसे कि खरगोश कुत्ता तोता और तो और मैं एक बिल्ली को भी पालन चाहती हूँ क्योंकि मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं लेकिन वह घर में बहुत ज़्यादा गंदगी करती है इसलिए मेरे घर वाले उसे पालने की अनुमति नहीं दे रहे हैं पर मुझे पालतू जानवर बहुत पसंद है और मैं उनका देखभाल करना बहुत पसंद करती हूँ हाँ मैं ज़्यादा जानवर इसलिए नहीं पाल पाती क्योंकि मुझे अपने घर में जू नहीं खोलना है